اخبار پڑھنے کی عادت بچوں کے لیے نہایت ہی فائدے مند ہوتی ہے یہ نہ صرف ان کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے بلکہ ان کی زبان دانی سمجھ بوجھ اور عمومی علم عمل میں بڑھاوا دیتی ہے جب ہم بچوں کو اخبارات پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو یہ ضرورت ضروری ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ان پہ عمل میں شامل ہوں تاکہ وہ عادت کو اپنانے اور ان میں دلچسپی محسوس کریں بچوں کو اخبار پڑھنے کی عادت ڈالنا ایک اہم ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ان کے تعلیمی اور ذہنی ارتقاب میں مددگار ثابت ہوگا میں اکثر بچوں کو اپنی اخبار پڑھنے کی ترغیب دیتا ہوں اس لیے کہ سب سے پہلے میں ان کے لیے موزوں اور دلچسپ خبر کا انتخاب کرتا ہوں بچوں کی دلچسپی کے مطابق خبروں کے یا مضامین کو منتخب کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ایسے پڑھنے میں دلچسپی لیں مثلاً بچوں کی سیکشن کھلونے کی خبریں یا ماحولات سے متعلق مضامین ان کے لیے دلچسپ ہوتے ہیں یہ ایک دو طرف عمل دو طرفہ عمل ہونا چاہیے میں بعض اوقات بچوں کے لیے اخبارات پڑھتا ہوں خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں یا کسی مشکل مضمون کو سمجھنے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے وہ نہ صرف اخبار کی اہمیت کو سمجھتے ہیں بلکہ نئے الفاظ اور موضوعات کو بھی سیکھتے ہیں جب بچے تھوڑی دیر بڑے ہو جاتے ہیں اور خود اخبار پڑھنے کے قائل ہو جاتے ہیں تو میں انہیں حوصلہ دیتا ہوں کہ وہ خود اخبار پڑھیں اور پھر ہم اس پر بات چیت کریں عمل کے اس عمل کے پڑھنے سے اور کرنے سے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور نئی معلومات پیدا ہوتی ہے بعض اوقات میں بچوں کو کہتا ہوں کہ کوئی خاص اخبار یا مضمون پڑھیں اور پھر اس پر اپنی اپنی رائے دیں اس لیے کہ نہ صرف ان کی پڑھنے کی صلاحیت میں نکھار پاتا ہے بلکہ ان کی تنقیدی سوچ میں بھی پرورش بڑھتی ہے اخبارات پڑھنے میں بچوں کو زبان اور الفاظ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے انہیں تازہ ترین خبریں اور دنیا کے مختلف واقعات کے بارے میں آگاہی ملتی ہے جو ان کے لیے عمومی علم کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اس لیے علاوہ اخبار پڑھنے اور بچوں کو توجہ اور مرکوز رکھنے کی صلاحیت اور بڑھنے اور بڑھانے کی رفتار بھی بڑھتی رہتی ہے اخبار پڑھنے کی عادت بچوں کی ذہنی اور تعلیمی ارتقاب کے لیے نہایت ہی اہم ہے انہیں ان عادت عادت کو اپنانا چاہیے صرف ترغیب و ترہیب اور ضروری ہے بلکہ ان کے عمل میں خود بھی شریک رہیں چاہیے کہ وہ اس عمل میں بھر پور فائدہ اٹھا سکیں اس اس دو طرفہ عمل سے بچوں میں پڑھنے کی شوق بڑھتا ہے اور وہ نئی معلومات بھرپور فراہم ہوتے رہتے ہیں